हामारिं ड्रिलखौ आं दाख्लैसो बायदोंमोन मानि थाखाय बियो दसे दसेनो गरम जायो दसेनो गाज्रि माबा गेदा गेदि मावो आरो बिनि बेयारिंफोरा थिग नङा नंखायनो आं एसे गाज्रि मोनदों हामारिं ड्रिला बेयो आंनि थाखाय साक्सेसफुल जायाखिसै मानो होनब्ला आं दाख्लैसो बायदोंमोन बेयो एसेबां मोजां नङा बिनि थाखायनो आङो बेनि सायाव एसे आपत्ति होबाय